दोरोङारि जामुंफोर बुङोब्ला जोंनियाव बांसिनानो गोलैयो अमा बेदर जेरै नार्जिजों अमा अनलाजों दाव सबाय साम' बेफोरनो गासैबो गोनांथि जोंनि बर'फोरा बांसिनानो बाहायो अमा बेदर जोंनि अमा बेदरानो गासैबो नेमखान्थियावनो बाहाय जायो जेरै हाबायानो होन जोनोम फालिनायानो होन गासियावबो बाहाय जायो अमा बेदरा जाहैबाय जोंनि गासैनिबो नेमखान्थियाव बाहाय जानाय मोनसे बेदर जायखौ मानसिफोरा गोबाङानो मोजां मोनो बेनो बे अमा बेदरा गासैजोंबो जाजायो जेरै नार्जि अमा होन सबायजों अमा गोरानानो होन गासैबो ओंख्रियावनो बाहाय जायो संग्रा जामुंफोरनि मादाव जोंनि बे बर'नि ओंख्रि सबायजों साम' अनलाजों दाव नार्जिजों अमा गासैबो गोथाव आरो मिलौदो जोंनि अमा अमा बेदरा गासैयावबो बाहाय जायो नेमखान्थि होन फुजा साजा गासियावबो जोङो मोनसे नेमखान्थि जायोब्ला अमा बेदर दाव ना बायदि बायदि जेरै बर'फोरा होनो बैसागु बोथोराव मोनसे नेमखान्थि दं जेरै साथिथि साथिथि बुङोबा जेरै गोखै गोखा गोफा गासिबो लगाय मोनदेर साथ्था मुवा होनानै संनाय जायो